वीडियो गेम एक टाइम पास करै वास्ते अच्छा छै फोनमे घरमे रहिकरके आरामसँ वीडियो गेम खेलैत छै हर तरह जैसे पबजी छै फ्री फायर होइत छै कैन्डी होइत छै कार रेसिङ्ग होइत छै बहुत तरहो गेम छै लेकिन सभ अपनो अपनो तरहसँ जकरा जकरामे इन्टरेस्ट छै ओ ओ गेम खेलैत छै रूममे बैठी कऽ घरमे बैठी कऽ टाइम पास करैत छै गेम फ्री फायर हमे तऽ फ्री फायर खेलैत छिऐ फ्री फायर एक अच्छा गेम होइत छै जेकि एक बाजी आदत लागि जाइत छै खी खी उहाँ खेलैमे पूरा मन लगैत मतलब खाना पीना सभटा छुटि जाइत छै अगर जब स्टार्ट करैत छियै तऽ पबजी फ्री फायर एतना इन इन्टरेस्टेड गेम होइ छै फ्री फायर आओर पबजी पबजी आओर फ्री फायर लगभग बच्चा अभी इएह गेम खेलै छै कि एतना मजा अबैत छै उस गेममे ने कि घुमै फिरैके फेर एक एक कार रेसिङ्ग होइत छै कार रेसिङ्गमे बैठी कऽ आरामसँ वीडियो गेम खेलैत छी आरो कोइ भी गेममे ओतना भी नहि खेलना चाहिए जकरासँ आदत लगि जाइ आओर जब आदत लगि जाइत छै तऽ कोइ भी चीज जादा खेललासँ आदत लागैत छै तऽ हँ हानि ही करैत छै कनि कि फोन जादा देर हाथमे लेके खेलना भी ओतना ठीक ने होइ छै शरीरके लिअऽ भी इसलिए जितना हो सके ऑनलाइन गेम छोड़िके फिजिकल गेम खेलना चाहिए जेकरासँ शरीर भी फिट रहैत छै ऑनलाइनसँ ओतना भी दिक्कत होइत छै